गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहाम जाय गोबां रोखोमै बिहोमा होयो जेरै बुंनो थाङोब्ला देहायारि बिथिङाव गेलेनाया जोबोद गोनांथि जाय मानसिया गेलेयो बिदिनो खेला बायदिसिना खारनाय बारनाय क्रिकेट बल भलिबल बिदिखौ गेलेयो बैफोरबायदि मानसिनाव मा होनो बेमार आजारफ्रा गोरलैयै साग्लोबनो हाया आरो ना जाय मानसिया गेलेया एबा बाहागो लाया बेफोरबायदि बिथिङाव बेफोरबायदि मानसिनाव गोरलैयैनो बेमार आजारा मा होनो बाहा मा होनो जायो बे जाय मानसिया खेलाफ्राव गेलेयो खेलाफोर गेलेयो बेफोरबायदि मानसिनाव बेमार आजारफ्रा जानो हाया देहाया जोबोद थागद जायो स्ट्रं जायो बेफोरबायदिनि थाखाय जानो हाया आरो मेलेमारिनि बिथिङाव बुङोब्ला मा होनो जाय मानसिया खेला गेलेयो बैफोरबायदि मानसिनाव मा होनो फरायनो हानाया जोबोद माबाबाय आरो ना मोजां जायो जाय मानसिया बिदिनो मबाइलआव थायो ओरैनो न'आव थाबाय थायो बैफोर बायदि मानसिया मा होनो फरायनो गोसो जाया मानोना जाय मानसिया खेला गेलेया बेफोरबायदि मानसिया नोरजिया जायो बोलो गैयि जायो बिसोरो गावनि देहायानो स्ट्रं गैयाब्ला थागत गैयाब्ला फरायनो हानायाव गोरलै जाया बेफोरबायदि जाना फैयो आरो ओमफ्राय गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां देहानि थाखाय मोजां मेलेमारिनि थाखाय मोजां आरो गोबां नोंखौ मा होनो गोजौ थाखोसिम लांनो हायो गेलेनायाबो जेरै गोबां सुबुंफ्रा बर'निफ्रायनो ओंखारलांबाय जेरै दुर्गा बर' बिसोरो आरो ना गोबां मानसियानो खेला गेलेनानै मुं मोनो एबा गावखौ माने डेभलप्त खालामो दावगाहोनो हायो बिफोरनि थाखाय गेलेयो खायसेया आरो गेलेया बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार देहायारि आरो मेलेमारिनि थाखाय जाय मानसिया खेला गेलेया बेफोरबायदि मानसिया फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानायावबो मा होनो मोजां जानानै फैया